सिनस्रि बायनायाव हाला मावनो दांनो हाला बैसोआबो रबलांबाय ओमफ्राय ओंखामफोरखौबो संनो हालाय लांला ओजों माबा गायलां गायथां थाबायबाबो हाला गोदोनि सिख्लायावबो मावोमोन रुवाथि गैयाबाबो सौवोमोन लामोमोन जोंना बिबाजैआबो मिस्ट्रेसमोन मावनानै जाबोबाय आरो दाबो फिसायनावबो बिदिनो मावना जायाबा बहा गबावनो आरो दाबो हनै बिहामजो मोनबाबो माथो सिथ्ला सिबाबानो जाया खना खनि सुस्रां हस्रां नङाबाबो जाया माइ सौनाय लामनाय गासिबो सौजोबनाय खुजोबनायसो दाना आरो मिलसो मिलावसो मिलावसो सौवो मिलाव सौनानैसो जायो दानिया